भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज और पूर्व करता विराट कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट में पंद्रह वर्ष पूरे हो गए हैं अट्ठारह अगस्त दो हजार आठ में विराट ने उन्नीस साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था उसे मैच में ओपनिंग करते हुए विराट ने बाईस गेंदों पर रन बनाए थे इसलिए हमें विराट कोहली बहुत पसंद है वो एक अच्छे खिलाड़ी है और उन्होंने हमारे भारत की टीम में बहुत सपोर्ट किया है विराट कोहली को दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में शुमार किया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली की एक दिन की कमाई करीब छः लाख रुपए है वहीं किंग कोहली पर महीने के लगभग एक करोड़ तीस लाख रुपए कमा लेते हैं और